भइया ओह् साढ़े घर टूटी लीक करा दी ऐ ओह् ठीक करनी ही तुसें अंजी चार दिन पैह्लें गै लोआई थुआढ़े कोला में हीरानगर अड्डे पर घर ओह् हार्डवेयर्स्टोर दे सामनै जेह्ड़ी ओह् ऐ घर उत्थें आं जी आं जी ओह् ठीक ऐ ओह् भइया टूटी ऐ लीक करा दी हून केह् कीता जा ओह्दा इत्थें ओह् सिंटैक्स पूरा खाल्ली होई गेआ नेईं नेईं ओह् आइयै भला थुहानू दिक्खना पौना ना टूटी नकली ऐ असली ऐ केह् डिफैक्ट आई गेआ में हत्थ बी नि लाया उसी नेईं नेईं दिक्खना ते पौना गै हून नेईं नेईं ओह् टुट्टी ऐ लीक करा दी ओह् टूटी लीक करने कन्नै पूरी टैंकी खाल्ली होई अंजी ध्याड़ी बी इंया मुश्कल गै निकला दी चक्कर लाना गै पौना थुहानू अज्ज आई जाओ भी अज्ज आई जाओ मुश्कल ऐ बड़ी होआ दी

ठीक